हेलो क्या मेरी बात हेलो टेक्सी के एक कार ड्राइवर सुरेश जी से हो रही है सुरेश जी अभी मैंने बीस दिन पहले आपकी कार बुक की थी जब मुझे यहाँ से वाराणसी तक का सफ़र तय करना था आपने मुझे बहुत अच्छे से मेरे बताए हुए पते पर पहुँचा दिया था और मुझे आपकी एजेंसी की सर्विस भी बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपके कार को एक और बार बुक करना चाहती हूँ इस बार मुझे शक्तिनगर से इलाहबाद तक की दूरी तय करनी है इसलिए आप मुझे बता दें कि उतनी दूरी का किराया कितना होगा वैसे तो इस बार हम लोग चार लोग आपके साथ सफ़र करेंगे तो आप मुझे बता दें कि इसके अतिरिक्त कोई और पैसा भी मुझे जोड़ना होगा और तो और क्या मुझे कोई उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा मैं ये सफ़र एक सितम्बर को करना चाहती हूँ इसलिए एक सितम्बर के लिए आप अपनी कार मेरे नाम पर बुक कर दें